हाँ बताइए हाँ प्रणाम प्रणाम

हाँ नहीं तो हम चलाएंगे औ क्या करेंगे जाना पड़ेगा ना बाइस तेइस चलेंगे तभी ना यात्रा में घूमने जाएंगी आप नहीं नहीं नहीं तो हम रोकेंगे ना ऐसा कोई बात नहीं सबको आपको नाश्ता पानी सब कुछ कराते हुए चलेंगे भाई सफर को भी तो देखना है कहाँ तक गाड़ी चली ड्राइवर तुम मेरे को ना मेरे में ना ऐसा कोई बात नहीं है रोकेंगे रोकेंगे आप चलिए एकदम तैयार रहिए कोई दिक्कत नहीं है नहीं नहीं तो हम रोकेंगे ना कोई दिक्कत नहीं है पानी के लिए पानी की व्यवस्था अंदर ही हो जाएगी अरे वह तो उसमें फिल्टर का पानी रखा जाएगा ना आप पीते चलिएगा यात्रा करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है मीठा पानी सबको मिल जाएगा कहीं गाड़ी रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है हाँ हाँ तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है चलिए चलिए हाँ तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है हम लेकर चलेंगे ना आपको कोई एकदम बेफिक्र रहिए

नहीं नहीं पानी मिलेगा आपको पानी मिलेगा मीठा मिलेगा सब कुछ मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है अब ड्राइवर रहे तो ड्राइवर चलाएगा ना गाड़ी आपको जो और हो ओ लेकर जाएंगे आपको ठीक है नमस्ते